میں نے تیراکی کی تربیت کے لیے یوگا کا سہارا لیا ہے یوگا سے میرے جسم میں لچک توازن اور سانس پر کنٹرول بہتر ہوا جس سے تیراکی میں میری کارگرردگی نمایاں طور پر بہتر ہوئی خاص طور پر سانس لینے کی ٹیکنیک اور ذہنی یکسوئی نے مجھے طویل دورانیے تک پانی میں رہنے اور بہتر اسٹروک لگانے میں مدد دی یوگا نے میرے جسمانی اور ذہنی دونوں پہلوؤں کو تقویت دی جس کا براہِ راست فائدہ مجھے تیراکی میں محسوس ہوا